इलाहाबाद हम कई बार गए हैं कभी गए हैं अस्पताल पड़ता है स्वरुप रानी वहाँ गए हैं और कई बार वहाँ निमन्त्रण उमंत्रण होता है शहर में गए हैं इसके बाद भदोही गए हैं वहाँ टहलने घूमने के उद्देश्य से देखने के उद्देश्य से गए थे और उसके बाद मिर्ज़ापुर में हमारा रिलेशन पड़ता है वहाँ गए हैं घूमने टहलने फिर गाँव में मेजा रोड हमारा फेमस चौराहा है वहाँ भी जाते हैं और रामनगर भी अस्पताल है गाँव का वहाँ भी जाते हैं और औंटा हम लोगों का पोस्ट ऑफिस पड़ता था वहाँ भी जाते थे बराबर और इधर परानीपुर पड़ता है वहाँ भी गए हैं हमारे क्षेत्र में ही पड़ता है पकरी में हमारी ससुराल है वहाँ बराबर आते जाते हैं रिलेटिव है और इधर टिकरी हमारे पड़ोस ही में है वहाँ भी बराबर जाते आते हैं और कुल जितने भी गाँव हैं इधर जिझिना भी घूमने टहलने जाते हैं वहाँ भी हमारा रिलेटिव है और इधर कोल्हेपुर गए हैं कई बार वहाँ भी रिलेटिव पड़ता है फिर इसके बाद निफरा पड़ता है वहाँ भी गए हैं बबुरा गए हैं कुकुरौठी है वहीं पर वहाँ भी गए हैं बराबर आना जाना लगता रहता है और इधर सींटी में भी रिलेटिव है वहाँ गए हैं हम काफी देर तक दूर तक गए हैं कोरांव जाते हैं बराबर कोरांव में भी रिलेटिव पड़ता है और लालगंज गए हैं कई बार घूमने के लिए सब टहलने घूमने के उद्देश्य से मिर्ज़ापुर में बिल्डमफाल गए हैं घूमने वहाँ केवल देखने के लिए गए थे फिर माड़िहान भी उसके बाद ही पड़ता है माड़िहान में भी जाते आते हैं बराबर और इधर क्या कहते हैं शहर में नहीं गाँव में इधर शिकरा भी गए हैं शिकरा पड़ता है और बदेवड़ानाथ मेला करने जाते हैं हम लोग वहाँ शंकर जी का उत्तम स्थान है जो कि बराबर आया जाया जाता है उसी के बगल गाँव जो है पड़ता है पकरी पकरी में रिलेटिव है वहाँ गए हैं काफी दिन कई बार जाते आते हैं साल भर में और इधर गए हैं बघेड़ा तरफ बघेड़ा में भी मतलब आना जाना बराबर होता है और मेजा तहसील जाते हैं बराबर वहाँ हमारी तहसील ही है बराबर जाते हैं उसी के बगल गुनई गाँव है गुनई में भी बराबर आते जाते रहते हैं हम लोग और